जी हाँ मैं अपने मोबाइल पर न्यूज फ़ीड पढ़ती हूँ जी मैंने कुछ चैनल देखने के लिए खरीदे हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार है आज़ तक इंडिया टी वी ए बी पी न्यूज़ दैनिक जागरण और इन चैनल पर मैं डेली न्यूज़ देखती हूँ दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है उन समाचारों से अवगत होना भी बहुत उपयोगी है जो उस देश को प्रभावित करते हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं यह आपको दोस्तों के साथ बात करने विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद कर सकता है और यदि आप अंग्रेजी में नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो यह भी बहुत उपयोगी है मुख्य रूप से जानता को उन घटनाओं के बारे में सूचित करना जो उनके आस पास है और उन्हें प्रभावित कर सकती हैं जैसे अक्सर समाचार मनोरंजन के उद्देश्य से भी होते हैं अन्य स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं या उन पर बहुत काम का प्रभाव पड़ता है तो वह समाचार लोगों को जुड़ाव का अहसास भी करा सकते हैं समाचार किसी सामयिक घटना क्रम की रिपोट है यह किसी हाल ही में घटित हुए अथवा जल्द ही घटित होने वाले तथ्य घटना आदि की सूचना है समाचार पत्र रेडियो टीबी या इंटरनेट सामयायिकी घटनाओं की जो रिपोर्ट देते हैं वह समाचार है समाचार वह जो पहले से ज्ञात नहीं होता था समाचार की तीन विशेषता हैं जैसे मुख्य पहली बात समावेश होना चाहिए इधर उधर की बातों को करने की जगह जिस विषय पर समाचार केंद्रित है उस विषय के बारे में ही वर्णन होना चाहिए समाचार की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए ताकि पढ़ने और सुनने वाला आसानी से समझ सके